नहीं फसल बीमा कार्यक्रम की समय के के बारे में जानकारी को देखने के लिए मैं एक वेब वेबसाइट पे गया वहाँ पर जाकर मैंने उसकी अंतिम तारीख देखी वहाँ मैंने उसके बारे में बहुत कुछ जाना उसकी अंतिम तारीख बाइस अप्रैल दो दो हज़ार चौबीस थी यह तारीख